हा तव्हां केर था ॻाल्हायो भेण जी भेण मां राजकुमारी बालानी थी ॻाल्हायां मूंखे सिलाई कराइणी हुई ऐं हिनजी न मां तव्हांजी ॾाढी तारीफ़ ॿुधी आहे ॾाढी सुठी सिलाई कंदा आहियो हा मूंखे शादीअ लाइ ब्लाउज ऐं पेटीकोट सिबाइणो आहे साड़ी आहे हुनखे बि फॉल वॉल लॻाइणो आहे त मूंखे तयार करे ॾींदव ॿ टिनि ॾींहनि में हा ठीकु आहे पंज ॾींहं लॻनि भली हा ठाहे ॾिजो ब्लाउज भाई सुठी सुठे पेटन में ब्लाउज सिबी ॾिजो रेड कलर जी मुंहिंजी साड़ी आहे मूंखे हुन ते क्रीम कलर जो ब्लाउज़ खपे मोतियुनि जी माला लॻाए करे मोती जड़े करे सुठी तरह सिबी ॾिजो साड़ी मुंहिंजी प्लेन आहे त ब्लाउज जो वर्क ॾाढो सुठो खपे मूंखे हा थोरी स्लीव विझोसि भले नंढीसीं हा हा अगरि न लॻे सुठी त तव्हांखे जीअं थोरो सुठो लॻे त स्लीवलेस बि सिबी था सघो मां ॿई पाए वठंदी आहियां पेटन जे हिसाबु सां तव्हां ॾिसिजो

अॻिता जो नंढो हुजे पोयां जो थोरो डीप रखिजो जी डोरी बि लॻाइणी आहे जी जी हा भेण हा हा उआ लॻाइजो हा हा टाइम हुजेव त मूंखे बि पाण ॿियो बि हिकु त सिबी ॾिजो संगीत लाइ बि सिबी ॾिजो लाॾनि लाइ बि हिकु ड्रेस ठाहे ॾिजो हा लहेंगो चोली हा सिबी ॾिजो हा भेण हा हा

हा भेण हा जी हा हा ठाहे ॾिजो हा तव्हां अघु बि ॿुधायो थोरो हुनजो छा अथव जी जी

हा थोरो घटि ॿुधायो न भेण मूंखे वधीक थो लॻे थोरो

थोरो ॻाल्हाए थोरो रखो न भाई थोरो मुंहिंजो लिहाज़ बि कयो थोरो रखो न ॾिसो चयांव थी थोरी मुंहिंजी ॻाल्हि बि रखो न जी भेण न न

चलो ठीकु आहे भेण

हा जी जी

हा हा हा हा ठीकु आहे भेण हा ठीकु हा थोरो हिनजो बि वाजिबी ॿुधायो न सही चलो ठीकु आहे तव्हां तयार कयो चलो तव्हा तयार कियो पोइ पाण में समुझी वेंदासीं ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे